اتر پردیش میں میڈیا خبروں کو نشر کرنے اور سامعین کے ساتھ جڑنے کے لیے سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹفارمس کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے یہ پلیٹفارمس خبروں کی ترسیل اور عوامی تعامل کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹویٹر پر میڈیا ادارے فوری خبروں اہم اپڈیٹس اور ایمرجنسی اطلاعات کو شیئر کرتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے اطلاعات کو مختصر اور تیز تر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے ٹویٹر پر میڈیا ادارے عوامی سوالات اور تبصروں کا جواب دے سکتے ہیں جس سے فوری رد عمل اور تعامل ممکن ہوتا ہے مخصوص ہیش ٹیگ کے ذریعے خبریں اور مہمات کو فروغ دیا جاتا ہے جو عوامی توجہ حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے فیس بک پر میڈیا ادارے تفصیلی خبریں آرٹیکلز اور ویڈیوز شیئر کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے صارفین کو مکمل مضامین اور رپوٹس تک رسائی فراہم کی جاتی ہے فیس بک کی کمنس اور شیئرنگ خصوصیات کے ذریعے صارفین کے ساتھ براہ راست تعامل کیا جاتا ہے اور صارفین اپنی رائے یا تبصرے ظاہر کر سکتے ہیں میڈیا ادارے اہم خبروں یا ایونٹس کو فروغ دینے کے لیے فیس بک پر اشتہارات اور پروموشنل پوسٹ چلا سکتے ہیں انسٹاگرام پر خبریں عام طور پر تصاویری اور ویزول انداز میں پیش کی جاتے ہیں میڈیا ادارے اہم خبروں کے لیے پرکشش تصاویر گرافکس اور ویڈیوز تیار کرتے ہیں جو عوام کی توجہ حاصل کرتے ہیں انسٹاگرام کی کہانیاں فیچر کا استعمال کر کے میڈیا ادارے لائیو اپڈیٹس اور مختصر ویڈیوز فراہم کر سکتے ہیں جو عوام کو تازہ ترین اطلاعات فراہم کرتی ہیں مخصوص خبروں یا ایوینٹس کے لیے گرافکس تیار کرنا جیسے کہ اہم اعداد و شمار یا معلوماتی گرافکس معلومات کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی فراہم کرتا ہے خبروں کی تصدیق اور تفصیلات کو بصری طور پر ظاہر کرنے کے لیے تصاویر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہانی کو زیادہ مؤثر کن متاثر کن بناتی ہیں میڈیا ادارے اپنی کمپنی کی ثقافت ٹیم کے ممبران اور دفتر کے اندرونی مناظر کا اشتراک کر کے عوام کو اپنی برانڈ کی پہچان فراہم کرتے ہیں یا عوامی اعتماد کو بڑھانے اور برانڈ کی شناخت کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ تمام ڈیجیٹل پلیٹفارم میڈیا اداروں کو خبروں کی تیز تر ترسیل عوامی تعامل اور برانڈ کی شناخت میں مدد فراہم کرتے ہیں